फूल के पौधों को बचावे बचाने के लिए उसको कोड़ियाते हैं कोड़िया के पानी देते हैं जो सूखे नहीं धूप में मुरझाए नहीं धूप में कोड़ियाकर पानी देते हैं मिट्टी अच्छी चौँरी की मिट्टी भी देते हैं और यदि ऊपर कोई तरह की दिक्कत लगती है तो उसको खाद भी जड़ी में देते हैं जैसे गोबर उबर गोवा ओवा का खाद हो या कोई भी खाद पोटाश वह सब भी देते हैं एस्प्रे भी करते हैं तब न पौधा अच्छा रहेगा फूल का इसके बाद साग सब्ज़ी लगाते हैं तो उसके लिए भी पानी की ज़रूरत है पानी पटाते हैं मिट्टी अच्छी देते हैं अच्छी मिट्टी में बोते हैं और पानी भी पटाते हैं खाद उद देते हैं जैसे सागे सब्ज़ी बैगन उगन है तो उसको भी टमाटर को सबकुछ बोकर घास पात उखाड़ना पड़ता है साफ़ करना पड़ता है पानी देना पड़ता है खाद देना पड़ता है तब न वह अच्छा होगा ऐसे थोड़े होगा अच्छा और गाछ का भी लिच्ची का गाछ जैसे तो उसको कोड़ियाकर पानी देना है उसमें खाद देना है नीम की खल्ली देनी है पोटाश वोटाश वह सब ईको और वह सब खाद सब चार पाँच रंग की खाद मिलाकर खाद देते हैं पानी पटाते हैं अब मन्जर दे दिया लिच्ची का उसको एस्प्रे कराना पड़ेगा तब ना जाकर लिच्ची फलेगा आम फलेगा ऐसे हमलोग करते हैं आम को लिच्ची को फूल गाछ को साग सब्ज़ी को तब जाकर होता है